ہیلو جی سر آپ بھارت ٹریول ایجنسی سے سلمان بات کر رہے ہیں جی میں میں مظاہر بات کر رہا ہوں جی مجھے دلی کے کچھ مشہور پیلس پلیس گھومنے تھے تو اس کے لیے آپ کیا کیا آپ کے پاس کچھ انفور مطلب کیسے کیسے آپ گھماتے ہیں کیسے پرووائڈ کراتے ہیں

ویسے ہم تین لوگ ہیں اور مجھے ایک ہفتے کا پلان چاہیے تو اس کا کیا خرچہ آئے گا اس میں ٹوٹل وتھ ہوٹل وتھ ہوٹل جی جی جی

جی جی جی جی جی فورٹی تھاؤزنڈ اچھا اچھا اچھا یہ اس میں اس میں ہوٹل چارج بھی ہے نا سر اور کھانے پینے کا کچھ چارج رہے گا اس میں اور ڈرا نہیں مجھے ڈیزائر چاہیے تھی سویفٹ ڈیزائر میرا سپتمبر کے مہینے میں ارادہ ہے دلی آنے کا تو میں ایک ہفتے کے لیے میں اسٹے کروں گا یہاں پر ایک ہفتے کا پیکیج رہے گا میرا تو جی جی میں بتا دوں گا لیکن یہ تھوڑا سا پیکیج مجھے زیادہ لگ رہا تھا میں نے ایک اور ٹریول والے سے بات کی تھی تو اس نے تھوڑا سا کم بتایا تھا آپ تھوڑا کم کر لیتے

اوکے اوکے سر تھینک یو میں آپ کو دو دن پہلے بتا دوں گا جی جی جی

اوکے سر اوکے ڈن سر تھینک یو سر جی جی تھینک یو سر